खरां सांगपाचां म्हणजे कोंकणी भाशा हजार वर्सां पासून वापरत आसात हे भाशेचो उपयोग काळानुसार बदलत आसा आनी ह्या बदलाचेर खुबशे परके भाशा आनी संस्कृती हेचेर परिणाम जाल्लो आसा पयलींच्या प्राचीन काळांत कोंकणी ही देवनागरी बरयल्ली वचा आसली तर काळानुसार हे भाशेचेर फारसी अरबी पोर्तुगेज आनी इंग्लिश हेचेर हेचो प्रभाव पडलोलो आसा पोर्तुगेजांनी आमचे भाशे चेर खूब प्रभाव घातिल्लो थंयच्यान तेंच्यांनी इंग्लिश शिक्षण सुरू केल्लां आनी इंग्लिश शिक्षण सुरू जाल्ल्यार इंग्लिश शब्दाचो खूब प्रभाव पडलेलो आसा ह्या सगळ्यात भाशांनी कोंकणी भाशेचो कमी उपयोग जावंक लागलो आनी नुकसाण जालां आयच्या काळान कोंकणी भाशेक खूप म्हत्व दिलां वता किद्याक ही गोयांतली मातृभाशा आसा आनी कोंकणी ही आतां मोबायलाचेर इंटरनॅटार आनी सोशल मिडियांत वापरली वयता खुबशे आमचे क्रिऍटर कोंकणी भाशेनच विडियो बीन करतात आनी हेच्या खातीर नवीन पिडीक कोंकणी शिकपाक बरां मेळटा तसांच आतां कोंकणी हो विशय शाळेन आनी कॉलेजान शिकय शिकयलो गेलो वयता तेच्या खातीर ही आमची भाशा बरी सांबाळून उरता आनी नव्या पिडीक कळटा आनी नवी पिडी ती भाशा बऱ्या भशेन समजान घेतात म्हटल्यार कोंकणी भाशा सदींच बदलत आनी वाडत आसा खुबशे संस्कृती आनी भाशेचो प्रभाव घेवन ती अजुनय बरीच समृद्ध आसा